इयां ते में डेल्ली जन्नै होना दौड़न तां जन्ना एह्दे कन्नै इक्क गल्ल एह् ते फिजिकली साढ़ा शरीर फिट्ट रौंह्दा दुआ नंबर हैब्बिट बनी जंदी कन्नै शरीर फिट्ट रौंह्दा इयां बमारियें कोला दा दूर रौंह्दा बॉड्डी फिट्ट रौंह्दी हैं जे इयां गै पे रौह्गे लम्मे ते दौड़ नेईं लाह्गे ते शरीर होई जंदा नकम्मा तां करियै दौड़ लान जाना होंदा में ते डेल्ली जन्ना दौड़ लान इयां ते में डेल्ली लान्ना दो किलो मीटर दौड़ ते में लानी गै होंदी दो किलो मीटर दौड़ डेल्ली लानी होंदी जाना कुत्थें जा रोड़ा पर ते जां चते चली गे अपनी बेड़ी आह्ली साईड़ खल्लैं रोड़ बने दा इत्थें ते जिन्ना मर्जी इयां कोई दुए नंबर एह् ऐ कि में दौड़ तां ला ना कि में बनना चाह्नू फौजी बापू मेरा आखदा बारां करियै ते नौकर होना ते नौकरी लैनी फौजी दी तां करियै में ला ना दौड़ पर मेरा मेन मकसद ओह् नी ऐ बापू एह् गल्ल आखदी कि तूमं भर्थी दिक्ख ते नौकर हो पर दौड़ लाह्गे दौड़ कन्नै फिजिकल शरीर साढ़ा फिट्ट रौह्नां दुऐ नंबर असैं दौड़ ते लानी गै लानी ऐ भर्थी ते होना गै ऐ भर्थी च में टॉप दा रैंक लाना चाह्नां आं तां करियै में फिजिकल फिट्ट होनां चाह्नां आं ते करना आई ए ऐस कलेयर इयैां जेह्दे च मिगी नौकरी मिलग ओह्दे च में टॉप दा रैंक लैना दुऐ नंबर एह् मेरै कन्नै जंदा न मुड़े मड़े ठीक ठाक दौड़दे नै कोई मेरे कोला दा उच्चा कोई नीठा सारें दी हाईट में सारें कोला दा लम्मा पंज फुट ग्यारां इंच हाई ऐ मेरी ते बाकी सारे मेरे कोला दा निक्के नै दौड़दे ओह् बी चीते आह्ला लेक्खा ऐं में बी दौड़ना इयां ठीक ठाक दौड़ लगदी ऐ साढ़ी इक दो मुड़ा बिच्च इयां जियां अस दो स्टैप्प लान्ने ते तेरा इक च गै पूरा होई जंदा बड़े पिंडा दे मुड़े जेह्ड़े दौड़ लांदे कोई आखदा में फौजी बनना कोई आखदे में कुश करना कोई आखदा में अपना भार घटाना ते कोई आखदा में अपनां भार बदाना दौड़ लानें कन्नै भार नी बददा ओह्दे कन्नै शरीर फिट्ट होंदा शरीर फिट्ट होग ते खागे पीगे तांईयै भार बधग जिनें जेह्के होंदे गै आलसी जियां लाई लैओ मोटे बंदे नै खाही पियै पेदे रौह्ना ते लांदे फिर दौड़ां दौड़ दौड़ लानें कन्नै केह् होना पैह्लें ते फिजिकल अपने सवेरैं डेल्ली उट्ठियै जां ते अपनी रोटीन टैम बनाइयै दौड़ लाओ ओह्दे कन्नै इक साढ़ा डेल्ली दा ओह् बनी दा होना दुआ नंबर साढ़ा शरीर फिट्ट रौह्ना ठीक ऐ में डेल्ली सवेरैं पंज बजे उट्ठना होना पंज बजे उट्ठियै ते बाह्रै सै जाइयै ते फिर उत्थमां दा सिद्दा दौड़ बाह्र निकलियै उद्दर ग्राउंड़ आह्ले पास्से जाना ते दौड़ लानी कोी बीह् पंजी मैंट ते दौड़ना गै दौड़ना दौड़ लानी गै लानी इयां सारें कोला दा जादा मेरी पंज किसो मीटर दी दौड़ ऐ जेह्ड़ी में लादी कोई पच्ची मिंन्ट च हां सारें कोला दा लम्मी दौड़ मेगी ओह् जिन्दगी दी हां साढ़े पिंडा दे मेरे पिंडा दे मुड़े नै ओह् बी लांदे नै दौड़ बिच्च केईंये ला दी ऐ पर जेह्ड़ी मेरी सारें कोला दा लम्मी दौड़ ऐ ओह् पंज किलो मीटर दौड़ ऐ पंज किलो मीटर दौड़ ऐ पूरी ओह् बी पंजी मैंट लाई ही में सवेरैं डेल्ली उट्ठियै कोई पंदरां बाह् मैंट दौड़ना फिर जाना जिम्म जिम्म शिमे मारनी घर आना बनाना प्रोटीन प्राटीम बनाना ते जूस पाना ते कोई कुश बनाई बनुईयै बस ते पूरा दिन इयां फिट्ट ऐंड़ फाईन निकलदा साढ़ा बाकी दौड़ लाने दे बी बड़े बड़े तरीके होंदे इक कोई दौड़दे इयां खरगोश आह्ला लेक्खा ते कोई इयां दौड़दे कशुए आह्ली चाल कशुए दी चाल जेह्ड़े दौड़दे ओह् होंदे मोटे बंदे जेह्के पैह्लै इयां हराम दी जिन्दगी जींदे चुप्प करियै खाद्दी पीती ते शरीर मुट्टा होना गै होना ओह्दै बाद उनै लानी कशुआ चाल दौड़ मरे मरे दे दौड़दे फिर उस तो बाद आई जंदे जेह्ड़े इयां डेल्ली दौड़दे इयां खरगोश आह्ला लेक्खा दौड़दे उनेंगी जनून होंदा ऐ इक जाने दा कि में दौड़ कड्डियै ते फिट्ट होना ऐ बड़े पिंडा दे मुड़े आखदे जेह्ड़े फौजी बनना ऐ फौजा दी दौड़ ते असैं कड्डनी औ फिजिकल फिट्ट तो होना गै ऐ ते ओह्दे च केह् करना असैं जित्थें बी जाह्गे असैं टॉप दा रैंक लैना ते पढ़ाी दे कन्नै कन्नै दौड़ लाना बड़ा जरूरी ऐ इयां फिट्ट रैह्ना बड़ा जरूरी ऐ जियां तुस लाग्गे ते शरीर दा इक इक अंग हिल्लना एह्दे कन्नै ते इक इक अंग हिल्लदा जिसले दे साढ़े शरीर दी पसीना पौंदा ते शरीर दी गर्मी ऐ ओह् निकली जंदी बाह्रे गी जिसलै ओह् बाह्रे गी निकलदी ते फिर जाइयै कुदै मतलव कि साढ़ा शरीर बनदा ऐ ते बिच्च जेह्ड़े पतले मुड़े होंदे ना ओह् दौड़दे इयां फरनाटा होंदे इयां में आक्खना हवा च नी उड्डी जान बड़े मुड़े दौड़दे न बिच्च ते दुए नंबर जेह्के इयां मोटे ओह् मंजल तक अपने पुज्जने गै बड़ा टैम लांदे नै दौड़ना अपने हिसाव दा दौड़ना होंदा ऐ बंदे नै जियां कि इक डेल्ली दा इयां रोज़ दा इयां होंदा बर्क इयां सोची लेआ अज्ज पंज सौ मीटर ऐ ते पंज सौ मीटर ही लानी ऐ जियां कियां पंज सो माटर लानी ऐ बल्लैं बल्लैं बंदा बदाई लैंदा ऐ और दौड़ना शरीर ताईं बड़ा जरूरी ऐ कि जियां दौड़ होंदी ऐ इयां अस पे रौह्गे खाह्गे पीह्गे सौह्गे ते बैड्डा पर पेी रौह्गे ते फिर साढ़ा कक्ख नी बनना शऱीर बी नकम्मा होई जाना कम्म करने दा मन गै नी करना ते होर कक्ख नी बनना साढ़ा ते बस फिर आलस दे मारे ना फिर नौकर बी नी होना ना दौड़ां लग्गनियां कल्ला गी बुड्डे होई जाह्गे फिर चलोनां गै नी ऐसे ऐसे बंदे बी हैन साढ़े पिंड सट्ठ सट्ठ साल उमर होई गेई ऐ उंदी पर इयां लगदे कल दे गै मुड़े होंदे क्योंकि पिछली खराकां कम्म उनै आलस नी ऐहा मारे दा एह् नी ऐ कि दौड़ दौड़ बी लाओ शरीर फिट्ट रक्खो कम्म करना चाही दा मुड़ैं इयां घर दा बाह्र दा ताईयां बंदा इयां जंग लब्भदा ऐ अज्ज दा इयां उंदी उमर बी जियां अज्ज दे मुड़े लगदे बट इयां अज्ज कल दे मुड़े च जान गै नी रौंह्गी जान कियां रौह्नी खंदे पींदे सौंदे और कोई काज़ नी कम्म नी नेईं बाह्रें खेलना कूद्दना कुदै जाना नी होर केह् करना बाकी ठीक ऐ दौड़ लानी चाही दी दौड़ लागे ते किश बनना ठीक ऐ दौड़ लाग्गे तां भर्थी होगे भर्थी होंगे तां देश दी सेवा करगे दुए नंबर पर मां प्यो गी सुख देगे ठीक ऐ नी मेरा ते इयै ऐ कि दौड़ लाओ भर्थी हो अपने मां प्यो दा नांऽ रोशन करो होर कुश नी दौड़ गै नी कल्ली लानी ओह्दे कन्नै खाना पीना बी जरूरी होंदा खाहो पियो खाना पीना सवेरे सवेरै उट्ठे नमीं नमीं बाह्र दी चीजां बंद करियै बंदा दुद्द घ्यो लस्सी पियै ते ओह् सारें कोला दा खरा ऐ